بائک یعنی موٹر سائیکل چلانا مجھے بہت زیادہ پسند ہے میں بہت شوق سے بائک چلاتا ہوں مجھے رفتار میں بائک چلانے میں مزہ بھی آتا ہے ابھی کچھ دن پہلے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر میں مختلف جگہوں پر جاتا ابھی جلد ہی میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہماچل پردیش کا سفر کیا وہ سفر بہت یادگار تھا ہم پانچ لوگ تھے اور سب کے سب بائک کے شوقین تھے ہم نے بہت انجوائے کیا ہم خوب گھومے خوب مستی کی پہاڑوں پر تنگ راستوں پر اونچائی پر اور کبھی اوپر سے نیچے کی طرف آنے کی وہ یادگار باتیں ہیں جو ہمیں پوری زندگی یاد رہیں گی ابھی ہم اس ارادے میں ہیں کہ ہمارا اگلا سفر کہاں کا ہو بہت جلد ہم ایک نئی جگہ پر جانے والے ہیں اور خوب مستی کرنے والے ہیں اور بائک کو اب کی رفتار سے اور زیادہ رفتار سے چلانے کا شوق رکتھے ہیں